हेलो हाँ होट हाँ होटलमे कि कि मिलै हइ हाँ हमरा हमरा लिएके रहै हाँ बढ़िआँ बढ़िआँ खाना बनबै छिए ने हाँ

बढ़िआँ खाना हाँ लिएके रहै हमरा आओर कथी कथी मिलैए सुनै छिए बढ़िआँ बढ़िआँ होटल छै बढ़िआँ बढ़िआँ खाना मिलै होतै तऽ खाली पनीरे आब ओ हाँ ठीक हाँ हाँ लेबै नहि लेबै लिट्टी समोसा खाना खाली लिट्टिए समोसा मिलै छै भात आओर नहि मिलै छै परौठा आओर नहि मिलै छै हाँ हाँ तऽ वएह हाँ नहि नहि चावले ने खएबै हाँ आलू टमाटर बैगन पनीर तड़का आओर आलू कोबी आओर कथी खएबै लिट्टी समोसा लिट्टी समोसाके हाँ आलू पनीरके सबजी तड़का हाँ ठीक छै हाँ ठीक छै आलू परौठा लोक खएबे करै छै आलुए परौठा खएबै हाँ तड़का पनीर देबहो ने तऽ तड़का पनीर देबहो ने तऽ हाँ ठिके छै